मध्य प्रदेश की कला नृत्य नाटक संगीत आदि अमृत लोक कला और पेंटिंग हस्तशिल्प आदि मृत लोक कला शामिल है और इस कला में बहुत सारे राज्य के आदिवासी क्षेत्र में लकड़ी के शिल्प बनाने की प्राचीन और समृद्ध परंपरा है अपने घर के दरवाज़े चोखड़े चोखड़ियाँ सँगीत के लिए वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए मंडला क्षेत्र के गोंड लड़कियों से वस्तुएं बनाई जाती है और बहुत सारी जगहों पर मध्य प्रदेश की भूमि में जो संस्कृति और कला गुणों का सरोवर है यह जो परंपरा है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और इसमें संगीत साहित्य वास्तुकला दर्शन चित्र और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ इसका उत्कर्ष उत्साह देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश में बहुत सारी शानदार मंदिर भव्य महल कालीदास बिहारी जैसे महान कवि तानसेन जैसे संगीत क्षेत्र की जानी मानी हस्तियाँ विक्रमादित्य जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका गौरव बढ़ा रहे